میرے خیال میں بچوں کو یہ زبان سکھانا بہت ضروری ہے سبھی زبانوں میں سب سے میٹھی زبان اردو کہا جاتا ہے اردو کے ذریعے ہمیں اپنے بڑے چھوٹے کا پتہ چلتا ہے کس بڑے کو عزت دینی ہے کس چھوٹے کے کس طرح بات کرنی ہے اس چیز کا پتہ چلتا ہے اردو زبان ایک بہت ہی میٹھی زبان ہے جو ہمیں دوسروں کے نظریے میں اچھا دکھاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے بچوں کو اردو سکھائیں اور اردو کے بارے میں بتائیں اردو ایک بہت ہی مشہور زبان ہے جسے بہت میٹھی کہا جاتا ہے اردو زبان پاکستان میں بہت بولی جاتی ہے جو پاکستان کی راشٹریہ بھاشا بھی کہا جاتا ہے اردو زبان کے ذریعے بچے بہت اچھے سے بول پاتے ہیں اردو زبان بولتے وقت ایک آدمی بہت اچھا لگتا ہے جس کے ذریعے سامنے والے پر اس کا بہت اچھا تصور بیٹھتا ہے اردو زبان کے ذریعے ہم بچوں کو اچھے برے کے بارے میں بتا سکتے ہیں اردو زبان سے ہم آگے بڑھنے کا ایک آسان طریقہ دیکھتے ہیں بچے اردو کو سیکھنے کے لیے بہت جلدی آگے بڑھتے ہیں اور سیکھنے میں بھی اردو اذان بہت آسان ہے اردو کو ہم بہت سی مرتبہ لکھائی اور پڑھائی میں بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے ملک میں بولے جانے والی ار زبان اردو اور ہندی ہے مسلم معاملات میں اردو بولی جاتی ہے جو مسلم رواج کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے مسلم نکاح شادی ان چیزوں میں اردو کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اردو ایک خوبصورت زبان ہے جسے ہر کسی کو سیکھنی چاہیے اردو ہمیں ہمارے اچھے اور برے کے بارے میں بتاتی ہے اردو کو ہم بولنے کے لیے زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہمیں چاہیے کہ اردو جتنی بولی جائے اتنی اچھا ہے جس سے ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے